جی ہاں میں ایک نئی ڈرائنگ بنانے کا عمل کی وضاحت کر سکتی ہوں میرے لیے ڈرائنگ بنانا ایک تخلیقی اور مرحلے وار عمل ہوتا ہے خیال پیدا کرنا سب سے پہلے میں سوچتی ہوں کہ میں کیا بنانا چاہتی ہوں یہ ایک منظر کردار تصویر یا کوئی جذباتی کیفیت ہو سکتی ہے اس کے لیے میں کبھی کبھار قدرتی منظر روز مرہ زندگی یا اپنی سوچ سے متاثر ہوتی ہوں میں اکثر آنلائن ذرائع جیسے گوگل انسٹاگرام سے ریفرینس لیتی ہوں تاکہ مجھے موضوع کے زراویر پوز یا تفصی تفصیل کی بہتر سمجھ آ سکے اگر وقت ہو تو میں خود بھی فوٹو کھینچ کر حوالہ استعمال کرتی ہوں اس کے بعد میں ایک ہلکا سا خاکہ بناتی ہوں تاکہ اس جگہوں کی ترتیب واضح ہو جائے یہ مرحلہ بہت اہم ہوتا ہے